ہاں میرے خیال میں اسکولوں میں زیادہ پیشے ورانہ تعلیم جیسے کارپینٹری سلائی پولٹری مویشی پل ہم بن پل ہم بنگہ پڑھائی جانی چاہیے کیونکہ ہر یہ بیسک چیز ہے یہ ہمارے زندگی کا ہر چیز آنی چاہیے جیسے کہ جس کوئی شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا اس کو ہم کیسے بٹن کو لگائیں یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہم درزی کے پاس سلائی ٹیلر ماسٹر کے پاس نہیں جا سکتے کیسے پولٹری کیسے مرغیوں کو پالا جاتا ہے کیسے مویشیوں کی خدمت کی جاتی ہے اور کارپینٹری کام چھوٹی میٹی چھوٹی موٹی کارپیٹری کی کام آنی چاہیے ہمیں اس کی اس سے ہمیں اسکل ڈیولپ ہوتا ہے ہوتا ہے پڑھائی کے ساتھ ہمیں یہ بھی ایک دم سے آنی چاہیے یہ ہمارے لیے بہت ضروی ہے ہمارے تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری پڑھائی کے ساتھ یہ بھی آنی چاہیے یہ ہمارے تعلیم سے الگ نہیں یہ بھی ہمارے تعلیم کا ہی پارٹ ہے